असांखे भई यात्री रुप में त अलाई सभु तकलीफ़ू आहिनि जीअं का असां हींअर गोआ विया हुआसीं त भई रेलवे स्टेशन में त भई ॻाल्हि ई छॾे ॾियो ऐं पहिरीं त हिकिड़ी इहे तकलीफ़ आहे के किथे बि पाण खे वञिणो हुजे भई रेलवे स्टेशन थ्रू भई रेलवे में पाण खे वञिणो आहे त पहिरीं त ॿ या टे में न अॻिते टिकटूं बुक करायो ऐं टिकटूं बुक करायूं त हिकिड़ो पंहिंजो इहो टेंशन लई वञे न त पोइ ऑनलाइन में बि पाण चऊं था भई टिकटूं बुक करायूं था त बि भई ऑनलाइन में चवनि था भई वेटिंग आहे वेटिंग आहे वेटिंग आहे त हिकिड़ी त टिकिटुनि जी बि अलाई समस्या थी वई आहे जीअं जीअं ट्रेनूं बि वधनि पयूं तीअं समस्या बि त वधे पई ऐं हींअर असां जीअं गोआ विया हुआसीं त गोआ में छा ट्रेनुनि में हिकिड़ा ईंदो आहे ईअं सफ़ाई त हूंदी ई काने पहिरीं जीअं ईअं नयूं स्टेशन जितां हलंदी आहे जितां स्टेशन था ट्रेन हलंदी आहे त हुते पहिरीं सॼी रेल रेलवे सॼी भई क्लीन नीट अने क्लीन हूंदी आहे सुठी हूंदी आहे भई बसि पोइ जीअं जीअं भई अॼु हिकिड़ो ॾींहुं वेठासीं पोइ त वरी केरु न सफ़ाई करण बि केरु ईंदो काने न केरु ॾिसणु ईंदो आहे भई सफ़ाई आहे के काने ऐं ॿियों वरी ईंदो आहे टी टी टी टी बि अचे खाली टिकट चेक करे माण्हू ॾिसी भई हा अठ माण्हू जी टिकट आहे अठ आहिनि ॾह आहिनि ॿारहं आहिनि ॿ आहिनि भई ईअं टी टी बि ॾिसी करे ऐं पोइ वरी हली वेंदो आहे भई टी टी बि ॾिसंदो काने भई इन में ट्रेन में भई कहिड़ा ग़लति माण्हू चढ़िया आहिनि के भई छा आहे कहिड़ी तकलीफ़ आहे भई टोएलेट में पा वञू त भई टोएलेट में भई पाणी आहे के काने ऐं भई जेको खाइण पीअण जी सुविधा हूंदियूं आहिनि रेलवे में उहो त माने ई सुठियूं हूंदियुचि काननि अलाए छा अध त कचो पको ई ॾींदा आहिनि ऐं ॿिया जेका ईंदा आहिनि सॼो ॾींहुं जेको पा सुम्ही पिया हूंदा आहियूं तेॾीमहिल जे रान करणु ईंदा आहिनि चांहि लो पानी लो चांहि लो पानी लो वड़ा पाव लो ये लो वो लो त भई उहा बि घड़ी घड़ी स्टेशननि ते माण्हू चढ़ी ईंदा आहिनि त स्टेशन ते रेलवे में त भई कोई ईअं सेफ्टी कान लॻंदी आहे के भई जीअं पा सेफ्टी में पाण वञू था अने जेको बि हूंदो आहे सॼो ॾींहुं अचवञि अचवञि चालू ई हूंदी आहे रेलवे में ऐं केर बि भई कन्फॉम टिकट जो डॿो हूंदो आहे जेको उन में बि माण्हू हाणे चढ़ी था अचनि भई हा टी टी ईंदो न त असां सम्झी लाहींदासीं ऐं ईअं करे वई रहंदा आहिनि हलण जो नालो ई कान वठंदा आहिनि ईअं ऐं सफ़ाई त बिल्कुल ई कान हूंदी आहे एतिरो माना ॿ टे कलाक पा वियूं त भई वई सघूं इन खां पोइ त वेंदा ई कान आहियूं वईच कान सघंदा आहियूं ॿियूं जेको हाणे केॾी केॾीमहिल त भई तीर्थ स्थान जो आहिनि भई स्पेशल ट्रेनूं हलंदा आहिनि हुन लाइ बि असां ॿुधो आहे स्टेशन स्पेशल ट्रेन जेकी हलंदी आहे त उन में छा कंदा आहिनि उनखे भई साइड में बीहारे लाहींदा आहिनि भई लेट में लेट भई जेके ॾिसूं था स्टेशन स्पेशल ट्रेन भई जेकी सुबुह जो पाण खे अठे लॻे पहुचाइण वारी हूंदी आहे उहा राति जो अठे नवे लॻे बि पहुचाए माण्हुनि खे माना एतिरियूं तकलीफ़ हूंदियूं आहिनि खाली नालो कढाईंदा आहिनि ऐं स्पेशल ट्रेन स्पेशल ट्रेन पर स्पेशल ट्रेन में त अलाई तकलीफ़ हूंदी आहे हंधु हंधु उहा अधु अधु कलाकु बीहारे छॾंदियूं आहिनि किथे किथे कलाक कलाक बीहारे छॾंदियूं आहिनि ऐंड उन जेको इन जो टाइम पहुचण जो हूंदो आहे उन खां त अलाई लेट हूंदियूं आहिनि चारि कलाक छह कलाक अठ कलाक एतिरो एतिरो सभु लेट हूंदो आहे इन में ऐं माॻे ईअं अलाई हूंदियूं आहिनि उन में त पाण खे ईअं थींदो आहे भई अची करे पा ते फासी वियासीं अहिड़ो सभु हूंदो आहे ऐं टिकटूं जेकी चवनि था भई ऑनलाइन बि आहे त उन में पाण वरी टिकट केॾीमहिल भई अचानक कुझु थिए थो त पाण खे केंसल बि कराइणी थी पए त भई उन में बि उन में हूंदो आहे भई हेतिरा ॾींहं अॻु केंसल करायो त तव्हांखे हेतिरा रुपिया मिलंदा ऐंड टाइम ते कैंसिल कराईंदा त तवांखे हेतिरा माना कटिजी वेंदा माने ईअं माना अलाई दिक़तूं ईंदियूं आहिनि ट्रेनुनि में त खाली न उहा चई छॾंदा आहिनि भई वठो ट्रेन जी टिकट थी वई त हाणे उहो सभु हाणे पोइ पाण खे सभु हंध जो मैनेज करणो आहे के भई हाणे पाण खे छा करिणो आहे उहे सभु सभु तकलीफ़ूं पाण खे ई भोगणियूं आहिनि उहे रेलवे वारनि खे त भोगणियूं आहिनि ई कोन ऐं बीहारंदा अहिड़े रस्तनि ते न जिते कुझु खाधो पीतो सुठो मिले ई न जिते बीहारंदा उते ईअं टपरी वारे वटि बीहारंदा भई टपरियूं हूंदियूं आहिनि नंढियूं नंढियूं भई चांहि मिली सघे कॉफ़ी मिली सघे वड़ा पाव मिली सघे हाणे कंहिंखे ट्रेन जो खाधो नथो वणे भई भई ट्रेन जो खाधो कहिड़ो हूंदो आहे कचो पको हुन अलाए सफ़ाई बि हूंदी काने अंदरि ईअं ट्रेनुनि में त माॻे ई गंद हूंदी आहे अंदर त चवंदा आहिनि अच्छा है अच्छा है मस्त है कचो पको हूंदो आहे न टेस्ट हूंदो आहे कुझु बि हूंदो काने त पाण खे ईअं थिए भई किथे सुठी होटल वोटल ते बीहारे त पाण रोटी वोटी खाऊं त ट्रेनुनि वटि त होटलूं वोटलूं कुझु सुठियूं हूंदियूं काननि त उहो खाइण पीअण जी त अलाई दिक़त थींदी आहे ॿियों वरी ॾिसंदा काननि भई सीनियर सिटीजन आहिनि त असां हिननि खे हेठि जी टिकट ॾियूं ईअं टिकटूं विझी छॾंदा आहिनि भई हलो हीअं ॾिसो न भई तव्हां भई सीनियर सिटीजन आहे त हिन खे हेठि जी टिकट ॾिया भई भई वेई सघे माण्हू सवलो वरी हुन हुन खे पाण खे चवणो पईंदो आहे भई असांजा भई बुजुर्ग आहिनि त तव्हां असांखे हेठि सुम्हणु ॾियो हेठि वेहणु ॾियो त हुन में बि अलाई तकलीफ़ थींदियूं आहिनि